ہمارے شہر حیدرآباد میں بہت سارے فنکار کو مدد کرتے ہیں جیسے پہلے تو اسکول یا کالج اپنے آپ کو قابلیت پر کام کرتے ہیں پھر سماجی طور پر گولکنڈہ تنظیم بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں پھر نمائش میں بھی حصہ ملتا ہے تب کوئی لیڈر آپ کی مدد کرتے ہیں یہ تلنگانہ حکومت بھی گرما میں کئی پروگرام بھی فراہم کرتے ہیں ہر فنکار کو ایک فاؤنڈیشن مدد کرتا ہے پھر ریاست حکومت بھی آپ کو انڈیا لیول تک لے جاتی ہے بس فنکار کو اپنی قابلیت بتانا پڑتا ہے